हेलो नमस्ते बोलिए सर सर बढ़िया यहीं पर हूँ स्कूल में बैठा हुआ हूँ कुछ

कहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया आपने अच्छा किस परपस से जा रहे हैं आप

हाँ हाँ चलिए अभी तो फ़िलहाल अपने को स्कूल में कोई विशेष ऐसा एग्ज़ाम का वह नहीं है टेंशन तो कितने दिनों का प्रोग्राम रहेगा आपका

पाँच से छः दिन में पाँच से छः दिन में पर इनकी जो स्कूल रेग्युलर क्लासेस लग रही हैं अभी वर्चुअल उनका फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योकि सिलेबस तो हाँ हाँ हाँ जी आनलाइन चलेगी न तो मैं चाहूँगा कि सुबह का जो समय रहता है उसमें यह क्लास एटेंड कर ले तो इसका भी नहीं होगा और फैमली टूगेदर भी हो जाएगा

जी जी जी आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा कि म आपका लड़का मानव कौन सी क्लास में है उसका सेक्शन क्या है और मीडियम कौन सा है हाँ और उसके क्लास टीचर जो रहेंगे उनको भी बता देंगे तो अच्छा रहेगा हाँ हाँ जी जी जी जी जी